आं आंनि जिउआव मिथिंगानि सायाव गोथौयै आयदा सोलोंदों आरो बेबाय आरो बे आंनि सायाव गोबां गोहोम खोख्लैदों जेरै माबायदि मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनांगौ मिथिंगाया जोंनो माबायदि नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ होगासिनो दं आरो जों मिथिंगाखौ माबायदि बाहायगासिनो दङ जों मिथिंगाखौ माबायदियै फोजोबस्रांगासिनो दङ माबायदियै सोरजिगासिनो दङ माबायदियै गोहोम खोख्लैगासिनो दङ जों मिथिंगानि सायाव जों माबायदि सोनारगासिनो दङ मिथिंगाया जोंनि सायाव माबायदि सोनारगासिनो दङ बेनि गोथौयै सोलोंदों आरो बेनिफ्राय बेखौनो बुजिना मोनो दि सुबुं समाज आरो मिथिंगा बे मोननैबो गावजों गाव गोथौयै सोमोन्दो दङ जायखौ इक' सिस्टेम होन्दों माने बे नङाबा बे बे नङाबा बे माने मोनसे मोनसे गैयाब्ला मोनसे मोनसे गैयाब्ला मोनसे थांनानै थानो हाया मोनसेआ मोनसे गावजों गाव सोनारलायनानै बे जोंनि सोरगिदिं आबहावाखौ सोरजिगासिनो दङ